हरिओम असांजे आसे पासे में नदियूं जाम ई इन तलाउ नदियूं असां साहेड़ीनि सां वेंदा ई रहींदा आहियूं हर वार तहिवार ते असां हुते बि वेंदा आहियूं चालीह ते हर वार तहिवार पे असां हुते सनानु करणु वेंदा आहियूं असांखे पहिरियों तरणु न ईंदो हुयो असांखे साहेड़ीनि सेखारियो आहे साहेड़ियूं वेंदियूं हुयूं त थोरो थोरो तरणु हुनखे ईंदो हुयो असांखे हुननि सॼो सेखारियो की ईअं तरकबो आहे ईअं कॿो आहे असांखे उहे बि पाणी में जाम मज़ो ईंदो हुयो डुबकी त ऊंअईं बि लॻाईंदा ई हुयासीं पाणीअ जे अंदरु त चऊं पिया ठीकु आहे डुबकी लॻाईंदा हुयासीं अंदरु जाम कोशिशि बि कई भई केतिरी देरि असां अंदरु वेई था सघूं केतिरी देरि उहा था करे सघूं साहेड़ीनि सभु असांखे थोरो थोरो सेखारियो आहे साहेड़ियूं पाण में वञी करे मौज बि कंदा आहियूं तरण बि सिखंदा आहियूं मूंखे ऊंधो करण बि सेखारियूं भई ईअं ईअं कॿो आहे पर असांखे ऊंधो तरणु न आहियो हाणे जेतिरो सिखयमि धीरे धीरे बाक़ी हाणे अञा अॻिते कोशिशि कंदमि वधीक सिखण जी तरण जी बाक़ी जाम मौज ईंदी आहे असांखे पाणीअ जे अंदरु वेंदा आहियूं तरणु थोरो थोरो सेखारियो जंजीर पकिड़े पकिड़े पहिरियों सेखारियो ई हीअं कजे हूअं कजे असांखे मौज ईंदी आहे बाक़ी पाणीअ में त ऊंअईं बि वेंदा हुयासीं धीरे धीरे अञा ॿियो सिखी वेंदा सिखी वेंदासीं अॻिते सभु हरिओम